پزا برگر پین کیک ہاٹ ڈوگ پپ کون سینڈوچ ایک چیز آئس کریم رائس کافی چاکلیٹ کیک بسکیٹ ایپل جوس ملک بریانی